गौरमेंट दी स्कीमां जेह्दे कोला जिंदे बारै च में जाननी आं तां जिंदे कोला सानूं बेनीफिट थ्होआ पैह्ली स्कीम दस्सना चाह्नीं आं प्रधानमंत्री आरोग्य योजना इस स्कीम च केह् ऐ कि जेह्ड़ियां बी जेएंडके दियां फेमिलीज़ ते मेंबर न हर बंदे गी सालै दा पंज लक्ख दा इंश्योरेंस जेह्ड़ा ऐ ओह् गौरमेंट दिंदी ऐ मतलब की तुस बड़े सारे अस्पताल च ओह्कड़ा जेह्ड़ा साढ़ा कार्ड बने दा बनाया जंदा ऐ ते ओह् उत्थें वेलिड होंदा ते अस उत्थें जाइयै अपना ईलाज़ कराई सकदे न तां पंज लक्ख शा थल्लै थल्लै जिन्ना बी बिल आह्गा ओह् गौरमेंट नै अपनी तरफो देना ऐ ते बड़ी गै शैल स्कीम ऐ बड़े सारे लोग एह्दा बेनीफिट चुक्कदे न गरीबें आस्तै कुत्थें पैह्लें गरीबें ई गरीब जेह्ड़े होंदे हे ते कोई बमारी होई जंदी ही ते प्रेशन कराना होंदा हा ते पैसे दी बजह कन्नै बेचारे घर गै अपना दम तोड़ी होंदे हे ते ईलाज करानै आस्तै जाई निं सकदे हे अस्पताल ते इस्सै स्कीम दी बजह कन्नै बंदा जेह्ड़ा अपना निक्का मुट्टा प्रेशन जेह्ड़ा ऐ ओह् आसानी कन्नै कराई सकदा ऐ दवाइयां फ्री दियां होंदियां लाज़ फ्री दा होंदा ऐ ते बड़ी गै शैल स्कीम लगदी मिगी पर्सनली एह्बी तां इस तरां दी स्कीम दे बारै च मिगी पता होऐ प्रधानमंत्री जन आवास योजना एह्दे च केह् होंदा की जिनें बी लोकें दे कच्चे घर होंदे न उनेंगी जेह्ड़ी ऐ सरकार मदद दिंदी ऐ ते एह्दे च केह् होंदा की सरकार दौ कमरें ते कन्नै बरांडा बनाने दा ओह् इउंदा इक्क विशे ओह् ऐ की दौ कमरे जेह्ड़े पक्के ओह् सारें ई थ्होऐ तां जिंदे जिंदे बी कच्चे घर होंदे तां जेह्ड़े बीपीएल बिच्चा औंदे न ऐ ना ते ओह् सरकार उनेंगी ती इंस्टालमेंट च पैसा दिंदी ऐ पैह्ले च पंजाह् ज्हार रपेआ दिंदी ऐ जेह्दी बजह कन्नै ओह् प्लैंथ भरी लैंदे न ते फिर दूई प्लैंथ भरियै जेह्ड़े ग्राम सेवक होंदे ओह् फोटो खिच्चियै अपने दफ्तरें च लेई जंदे ते दोबारा उनेंगी दूई इंस्टालमेंट आंदी ऐ ते दूई इंस्टालमेंट च दोबारा उनेंगी पंजाह् ज्हार थ्होंदा पंजाह् ज्हार थ्होंदा ते फिर ओह् चिनाइयां करी लैंदे न चिनाइयां चुक्की लैंदे न फिर त्रियै इंस्टालमेंट च केह् होंदा ऐ त्रियै इंस्टालमेंट च केह् होंदा ऐ त्रियै इंस्टालमेंट च उनें ई लैंटर पाने गी पैसे थ्होंदे न ते ते फिर एह्दी बजह कन्नै हर गरीब गी पक्के घर च रौह्ने दा मौका थ्होई जा ते मिगी इंदी स्कीम बी बड़ी शैल लगदी ऐ ते फिर त्रीऽ स्कीम जेह्ड़ी ही ओह् ही लाड़ली बेटी स्कीम ऐ जेह्ड़ी की दौ ज्हार पंदरां च लांच होई ही ते एह् स्कीम गौरमेंट जेएंडके गौरमेंट सरकार दी स्कीम ऐ जेह्ड़ी जेह्ड़ी सरकार ओह् कुड़ियें गी पैसे दिंदी ऐ ताकी जियां लोग पैह्लें लोग केह् होंदा हा की ते जिंदे घर कुड़ियां होंदियां हियां तां उनेंगी मारी छोड़दे हे तें ताकी ऐसा एह् क्राईम जेह्ड़ा घटी जाये ते लाड़ली बेटी स्कीम कड्ढी ऐ जेह्दे कन्नै गौरमेंट नै जेएंडके बैंक जेह्का ऐ ओह् जड्हार ज्हार रपेआ इंदे अकाऊंट च पांदी ऐ ते चौदां साल बाद ओह्दी कीमत इक्क लक्ख ठाह्ट ज्हार होई जंदी ऐ ते जिसलै कुड़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् इक्कियें सालें दी होई जंदी ऐ ते उसी पैसे थ्होंदे न लगभग छे लक्ख रपेऽ अमाऊंट पैसे थ्होंदे न जेह्दी बजह् कन्नै ओहे अग्गें पढ़ी सकदी ऐ जां फिर ब्याह् करी सकदी ऐ एह् उंदी मर्ज़ी ऐ कुड़ियै दी मर्ज़ी ऐ इस पैसे दा कुत्थें कम्म लाई सकदियां न ते इयै ई इक्क होर स्कीम ऐ स्टेट मैरिज़ असीस्टेंट स्कीम ऐ जेह्ड़ी की दौ ज्हार पंदरां च लांच होई ही जेएंडके गौरमेंट च एह्दे च केह् हा के कुड़ियां ब्याह् करना दी उमरा कुड़ियां होंदियां न ते उनेंगी पंजाह् ज्हार रपेआ गौरमेंट दिंदी ऐ ते एह्दे च केह् होंदा ऐ कि जिसलै कुड़ी दा ब्याह् होने आह्ला होऐ इक्क म्हीना पैह्लें ते उन्न अपना जेह्ड़ा ऐ अठमीं पास दा सर्टीफिकेट ते जेह्ड़ा प्रॉयरटी राशन कार्ड जेह्ड़ा ऐ ओह् दस्सना होंदा ऐ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिच ते फिर ओह् केह् करदे न सारी डिटेल जेह्ड़ी ऐ ओह् डिप्टी कमीशनर गी भेजदे न ते अगर ओह् कुड़ी एलीजिबल होऐ अठारां साल टप्पी दी होऐ अठमीं पास होऐ ते डिप्टी कमीश्नर केह् करदे न उंदे बैंक च डिरेक्ट जेह्ड़े हैन न पैसे पोआई ओड़दे न पंजाह् ज्हार रपेआ के ब्याह् आस्तै ते उस कुड़ी दी मदद होई जा जेह्ड़ी की गरीब घराने दी कुड़ी ऐ इयै चंद स्कीमां हियां जेह्दे बारै च मिगी जानकारी ऐ ते धन्नबाद